हेल्लो हां सर प्रणाम बोलिए देखिए यही काम है जो इतना गाँव में चोरी हो रहा है आपलोग प्रशासन लेकर मतलब आते नहीं है इतना जानकारी भी दे रहें हैं फोन कर कर के सर आइए लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आते क्यों नहीं हैं हम बोल रहे हैं बरिआ बरियालपुर मतलब क्षेत्र से दो नंबर वार्ड से हाँ ये सब देखिए रात को चोरी हुआ मेरे घर में और लड़ाई झगड़ा मतलब हम बोले कि ये तू ही चोरी है तब बोलती है हम नहीं चुराए हैं इसलिए हम फोन किए आपके पास कि बताइए कब आइएगा कितना देर में आइएगा सर आके आप एक बार देख लीजिए जांच लीजिए

ठीक है नहीं लड़ेंगे सर वो ही हम नहीं सब को बोले कि जे मतलब मेरा घर मे से हो गया तुमलोग आज चुप बैठी तो बोला कि हम क्या करे तो तुम्हारे घर में तुम जानो इसलिए हम बोले कि हम बोलाते हैं थाना फोन करते हैं बुलाते हैं सर देखिए सुबह से क्यों नहीं किए फोन के हम पहले घर में सब तरह पता किए हम अपने घर में पूछे तो उतना अच्छा से कोइ नाम ही नहीं ले रहा तो इसलिए हम बोले एक्सकु ठीक है तुम लोग रुको हम एक फोन करते हैं तब तो चोरी पकड़ा जाएगा कौन लिया कौन नहीं लिया

कब तक आ जाइएगा मैडम

अभी कहीं गई हैं क्या

आज लीभ है इसीलिए आप नहीं आइएगा ना ठीक ही है नहीं लेंगे टेंसन जल्दी लेकिन आइएगा